हैलो हंजी डाॅक्टर जी बोल्ला दे डाॅक्टर जी मी ना बडे़ दिने दी मिगी इक दो दिने दी इयां होआ दा इयां थोह्डे़ चक्कर आरदे ते मतलब इया खढोन नेईं होआदा मेरे कोला केह् करां मे समझ नेईं आ दी थुआडा आफिस कुत्थे जेही होना फिर अच्छा नेई नां सुने दा ऐ में इयां बोल्ला ना कि इयां घार दवाई पेदी ऐ इक पैरासिटामोल इक डोलो ते ओहदे बिचा कोई खाई सकने नेई इसले पुच्छना चक्कर आरदे खढोन नेई होआ दा ते कन्नै गैस बना दी थोह्ड़ी थोह्ड़ी जी